پیڑ پودوں کا آس پاس ہونا انسان کے صحت میں کافی اثر ڈالتا ہے انسان جو پیڑ پودوں کے آس پاس رہتا ہے اس کی جسمانی قوت میں اور دیگر انسانوں کے جسمانی قوت میں کافی فرق دیکھا جا سکتا ہے میں نے بھی اپنے گھر میں آس پاس کئی پودے اگائے ہیں جن میں سے ایک نیم بھی ہے نیم کے فائدے سے ہم سبھی واقف ہیں نیم سے ملنے والے فائدے الگ الگ طریقے کے بیماروں کو اور کمزور لوگوں کو بہت مدد کرتے ہیں نیم سے بڑھنے والا خون اور خون کا صاف ہونا ہمارے لیے کافی فائدے مند ہے نیم کو پانی میں ابال کر پیا جانا اور اس کو روزانہ روز مرہ کی زندگی میں استعمال کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس سے ملنے والے فائدے اور اس کا آس پاس ہونا اور اس سے ملنے والے آکسیجن بہت ضروری ہیں نیم کا پودا واحد ایسا پودا ہے جو رات میں بھی آکسیجن فراہم کرتا ہے